हेलो हाँ जी

फ़ोटो में हमने शुरू हल्दी का फ़ंक्शन रखा है तो हल्दी के लिए हल्दी के हिसाब से डेकोरेशन करवाना होगा आपको

ठीक है मैम बताइए आपको किस टाइप का चाहिए